आं गोसोआव थानाय माखासे अक्ट'फोरा फारियै जाबाय दाइन जानुवारि नैरोजा नैजिथाम बेनि उनावहाय नैथि अक्ट' जायखौ आं गोसोआव दंमोन बेयो जादों गु फेब्रुवारि नैरोजा नैजिथाम आमफ्राइ बेनि उनाव थामथि अक्ट' जायखौ आं गोसोआव दंमोन बेयो जादों जि एप्रिल नैरोजा नैजिथाम बेनि उनाव ब्रैथि अक्ट' जायखौ आं गोसोआव दङ बे अक्ट'आ जादों जिबा मे नैरोजा नैजिथाम बेनि उनावहाय जोबथा बाथि अक्ट' जायखौ आङो गोसोआव दङ बेनो जादों नै जुन नैरोजा नैजिथाम बेफोरनो मोनबा अक्ट'फोरा जाय जायखौ आङो गोसोआव दङ